ہاں میں ایک لڑکے کو جانتا ہوں جو کھیل کو اپنا پروپر کیریئر بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس سے بچپن سے ہی فٹ بال کا بہت شوق تھا اور وہ ہمیشہ اسکول ٹورنامنٹ میں ایکٹیولی پارٹ لیتا تھا اب اس نے کلب لیول پہ بھی کھیلنا شروع کر دیا ہے اس کے پیرنٹس نے پہلے تھوڑا ہیزیٹیٹ کیا لیکن جب انہوں نے اس کی ڈیڈیکیشن اور پرفارمنس دیکھی تو انہوں نے اسے سپورٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا کوچز بھی کہتے ہیں کہ اس میں ٹیلنٹ ہے اور اگر وہ فوکسڈ رہا تو وہ نیشنل لیول تک کھیل سکتا ہے اسکول میں بھی اویئرنیس بڑھ رہی ہے فزیکل ایجوکیشن اور اسپورٹس ایکٹیویٹیز کا پراپر پارٹ ہوتی جا رہی ہے بہت سے اسٹوڈنٹس اسپورٹس کو صرف ہابی نہیں سمجھتے بلکہ کیریئر آپشن کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں یہ چیز ان کی پرسنالٹی پر بھی پازیٹیو اثر ڈالتی ہے جیسے کہ کانفیڈینس لیڈرشپ ڈسپلن وغیرہ وغیرہ ایسے اسٹوڈنٹ اکیڈمک اور پرسنل لائف دونوں میں بیلنسڈ ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر انوائرمنٹ اور سپورٹ ملے تو کھیل کو بھی ایک اسٹرانگ کیریئر اپنایا جا سکتا ہے